हमारे द्वारा मनाए गए संस्कृत त्योहार होली हम लोगों का मुख्य त्योहार है हम लोग बहुत ही धूम धाम से मनाते हैं हम लोग एक हफ़्ता पहले से ही इसकी तैयारी करते हैं चिप्स पापड़ नमकीन सब बनाते हैं दो दिन पहले हम लोग गोझिया बनाते हैं खोवा मँगाते हैं मैदा मँगाते हैं वह सब सूजी ओजी भूज करके उसको गोझिया बनाते हैं फिर इसके बाद अपना चिप्स पापड़ सब बना कर तैयार करते हैं गोझिया को तैयार करते हैं उससे होली से एक दिन पहले हम लोग होलिका मनाते हैं फिर उसमें हम लोग होलिका ओलिका मना लेते हैं उसके भियान पहले हम लोग सुबह उठ कर अपना सब घर ओर साफ़ सुथरा करके भगवान जी का पूजा पाठ करते हैं हम लोगों के यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं उनके उनका पहले उनसे हम लोग होली खेलते हैं उनका पूजा पाठ कर लेते हैं इसके बाद हम लोग अपना खान पान में लग जाते हैं अपना हम लोग पुआ बनाते हैं उस दिन हम लोग पुआ बनाते हैं कठहल की सब्ज़ी बनाते हैं और पूड़ी बनाते हैं चावल बनाते हैं खीर बनाते हैं यह सब मतलब हर छोला बनाते हैं और तरह तरह के नमकीन बना कर जो रखते हैं हम लोग वह सब हम उसको छानते हैं रख अपना रखते हैं फिर इसके बाद हम लोग होली खेलते हैं होली खेलने के बाद हम लोग नहा धोकर के नए नए कपड़े पहनते हैं और बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं खूब अपने उत्साह के साथ हम लोग यह त्योहार मनाते हैं फिर शाम को हम लोग एक दूसरे को जैसे भाई दू जैसे मिलते हैं अपना अबीर लगाते हैं और उनके साथ बैठकर के चिप्स पापड़ गोझिया छोला सब जो है हम लोग अपने में सेयर करके खाते पीते हैं और शाम के समय घूमे घूम घूम कर जाकर के हम लोग अबीर लगाते हैं एक दूसरे से गले मिलते हैं एक दूसरे को हम लोग प्रेम और अपने त्योहार की बधाइयाँ देते हैं और खुशियाँ मनाते हैं होली का त्योहार हम लोगों के लिए बहोत ही उत्साह का हो त्योहार होता है और हम लोग अपना खुशी के साथ मनाते हैं और अपने रिश्ते नाते भाई बहन सबको इनकी बधाइयाँ देते हैं सबसे हम लोग मिलते हैं मिलने जाते हैं और अपना यह सब क्रत्व करते हैं हमारा इसके बाद हम लोगों का त्योहार नौरात्रि आए है नौरात्रि में हम लोग नौ दिन पूजा पाठ करते हैं माँ दुर्गा का पूजा करते हैं नवों रूपों का पूजा करते हैं उनकी साफ़ सफ़ाई साफ़ सफ़ाई करते हैं फिर उनका नौ दिन तक पूजा सुबह साम उनका धूप आरती पूजा सब चलता रहता है फलहारी बनता है नौ नौ दिन के नौरातर का व्रत भी रहते हैं और इस नव नौ दिन के नौराता का व्रत रहते हैं फिर इसके बाद दसवीं नवमी के दिन हम लोग पूजा करते हैं कलश वलस रखते हैं और कलश रख कर नवमी का पूजा करते हैं राम नवमी मनाते हैं उनका राम जी का अपना वो पूजा ओजा करते हैं फिर इसके बाद हम लोगों का यह कार्तिक मास में वह छठ आता है दीपावली है छठ है हम लोग उसका भी पूजा करते हैं इसी तरह से हम लोग दीपावली के त्योहार को भी खूब धूम धाम से मनाते हैं अपना घर द्वार सब साफ़ सुथरा करते हैं धनतेरस के दिन माँ लक्षमी गणेश की पूजा करते हैं और हाँ धन धनतेरस देवी और गणेश जी की पूजा करते हैं धनतेरस के दिन फिर इसके बाद हम लोग दीपावली के दिन लच्छमी गणेश का पूजा करते हैं खोब दीने से पूरा अपना घर दिए और दीपों से जगमग जलाते हैं और घर में कथा होती है लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है मिठाइयाँ बँटती हैं पड़ाके छोड़ा छोड़ते हैं बच्चे भी पड़ाके छोड़ते हैं नए नए कपड़े पहेनते हैं हम लोग ये त्योहार खूब धूम धाम से अपन मनाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं हँसी खुशी के साथ अपना हम लोग रहते हैं त्योहार अपना यह सब दीपावली के दिन अच्छी अच्छी तरह तरह की मिठाइयाँ आती हैं और इसको हम लोग अच्छी अच्छी कितना मिठाइयाँ आती हैं तरह तरह की मिठाइयाँ अपना परिवार में बच्चों में रिश्तेदारों में बाँटते हैं खाते हैं और दीपावली के दिन अच्छी अच्छी पूड़ी खीर सब्ज़ी और छोला यह सब हम लोग दीपावली के दिन बनाते हैं और खूब धूम धाम से दीपावली त्योहार मनाते हैं